ہیلو کیا میری بات اولا ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر میں ابھی جو ایڈریس جس ایڈریس پہ میں نے کیبس بک کیا تھا در اصل وہ غلط ایڈریس پہنچ گیا آپ کے پاس کیونکہ یہ ایڈریس میرے پاس پہلے سے ہی سیو تھا اور بات یہ ہے کہ میں دہلی میں رہتا ہوں اور میں غازی آباد آیا ہوا تھا اور میں نے غازی آباد کے ایڈریس دے دیا تھا دراصل یہ پہلے سے سیو تھا اور میں یہاں کے ایڈریس میں کینسل کروانا چاہتا ہوں اور جو ابھی میں نے آپ کو پیمنٹ پے کیا تھا مجھے واپس کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا کیونکہ سر یہ ایڈریس میرے پاس پہلے سیو تھا اور میں غلطی سے اسی پر اسی ایڈریس پر میں نے بک کر دیا میں جانتا ہوں سر آپ کو اس میں کافی دقت اٹھانی پڑے گی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں سر سوری